हेलो हेलो ओमकार ट्रैवल्स ओमकार ट्रैवल्स हा हा मां न एम पी मां थी ॻाल्हायां मूंखे एक्चुअली न महाराष्ट्र जा मंदर घुमणा हुया त उन जो तव्हां जो कुझु टैम्पल स्पेशल भई मंदर वंदर घुमाइण जो को पैकेज अथव

महाराष्ट्र में हाणे जीअं तव्हां जो पैकेज हूंदो उन जे हिसाब सां ओॾी महिल ई अची लही थी सघां तव्हां चवंदव कि पुणे में ही मूंखे लहिणो आहे त मां पुणे स्टेशन ते पहुचंदम तां चवंदव कल्याण स्टेशन ते पहुंच त मां कल्याण पहुचंदम टेम्पल तव्हां कहिड़ा कहिड़ा कवरु कराइंदव तव्हां इहो ॿुधायो असां ॿ माण्हू आहियूं

न न न न न न असां मां ऐं मुंहिंजी डॉटर आहे मां मुंहिंजो फोर्टी ऐज आहे मुंहिंजी डॉटर एटीन ईयर ओल्ड आहे

अच्छा हा

ओके ओके अच्छा धरमदास धरमदास दरॿार बि ॿुधी आहे उल्हासनगर में जाम सुठी आहे हा

ओके माना उल्हासनगर में त उल्हासनगर में लहूं त पंज सत मंदर उतां जा कवरु थी वेंदा पूरे ॾींहं में अच्छा ओके त अच्छा माना सभु पूरे ॾींहं में सॼे ॾींहं में जेका थ्री थाउजेंड तव्हां वठंदव उन में घणा टेम्पल कवरु थींदा पंज कवरु थींदा सत थींदा या शहर जा सॼा मंदर कवरु थींदा

ॾह ॿारहं अच्छा अच्छा त मतलबु पूरा मंदर शहर जा हिक ॾींहं में कवरु थी वेंदा जंहिं जा तव्हां टे हज़ार वठंदव अच्छा तव्हां टे हज़ार जेका पेमेंट वठंदव त ओ ऑनलाइन वठंदव कैश वठंदव अच्छा अच्छा तव्हां ऑनलाइन न वठंदव त पोइ तव्हां जे नंबर ते मां हिकु डींहुं पहले तव्हां खे इन्फॉर्म करे छॾियां तव्हां पंहिंजी टैक्सी मुंहिंजे लाइ बुक करे छॾिजो ठीक आहे ऐं ओके ओके अच्छा सुबुह जो घणे बजे पहुचूं उल्हास स्टेशन ते सुबुह जो घणे बजे पहुचूं

हले हले ओके जय झूलेलाल बाय